चडशें वेळार जेन्ना भोंवपाक आमी वयता तेन्ना आमच्या परस जे वेगळें भाशेन उलोवपी जे लोक उरतात म्हळ्यार उदाहरणार्थ कर्नाटक किंवां महाराष्ट्रा वाटेनचें जे लोक आहा तें तूं तेंचे कडेन जेन्ना आमी उलयतात कर्नाटकांतल्या लोकां कडेन जाल्यार तेंची मेन जी भाशा आहा ती कन्नड तेका लागून आमच्या गोंयकारांक चड बेजार कितें जाता तेंचे कडेन उलोवपाक कित्याक कन्नड ही भाशा आमकां समजना आनी तेंकां कोंकणी भाशा कळना तेका लागून तेंचे कडेन जेन्ना आमी संवाद सादतात किंवां खंय वचपाचो जेन्ना आमी म्हळ्यार जर पत्तो बी विचारपाचो आसात जाल्यार तेन्ना तेंचे कडेन उलयता आसतना बरेचश्यो अडचणी येतात तेका लागून तेंचे कडेन उलयता आसतना बरें एक आता कोणी जर वाटेर जरी मेळ्ळो जाल्यार तेका विचारता आसतना सुद्दां एक तर हिंदी किंवां आताची चडशी जनरेशनां आसा किंवां जे लोक शिकिल्ले आहा तेका बरेंच जाणांक इंग्लिश ही भाशा कळटा तेका लागून कोंकणींतल्यान तेंकां विचारलें जाल्यार तेंकां कांयच समजना म्हण कोंकणी किंवां हिंदी ह्या भाशेचो आदारान तेंकां कितें तर आमकां परतें विचारपा आसात जाल्यार खंय वचपा आसात जाल्यार तेंकां ते विचारचें पडटा तेंतूंतल्यान जो हो जो मार्ग आहा ह्या मार्गान आमी तेंचे कडेन संवाद सादूंक शकतात आनी बरेंच वेळार अशें जाता की ते थोडे जाणांक कोंकणी किंवां हिंदी ही भाशा ही कळना तेंकां जेन्ना आमी विचारतात जेन्ना आमी खेडे गांवांत किंवां अशें जाग्यार फिरपाक वयता त्या जाग्यार त्या लोकांक तेंची भाशा कन्नड किंवां जर सोडली जाल्यार दुसरी भाशा समजना अशें वेळार बरेंचशें ठिकाणी अडचणी निर्माण जातात